میں نے ایک ایک چیئر منگائی تھی فلپکارٹ سے وہ چیئر بہت ہی شاندار چیئر ہے اور اس چیئر وہ جو چیئر ہے وہ سلپ کمپنی کے نام سے ہے وہ چیئر بہت ہی شاندار چیئر ہے ویل چیئر ہے اور اس پہ جب آپ بیٹھیں گے تو اپنے آپ کو بہت ہی کمفرٹ ہے محسوس کریں گے اس سے بیک وغیرہ میں درد بھی نہیں ہوگا آپ کے اور اس کے ایک فائدہ یہ بھی ہے کی آپ اس پہ بیٹھیے اِدھر اُدھر فولڈ بھی کر سکتے ہیں بہت ہی شاندار چیئر ہے وہ